डुकण जे संॿंध में कोई मीम्स या चुटकुलो त नाहिनि पर हिकिड़ी मज़ेदारु ॻाल्हि हमेशा यादि ईंदी आहे त हिकु दफ़ो जॾहिं मां वॉक लाइ या डुकण लाइ वियोमि गार्डन में त उते मां ॾिठो त हिकिड़ी छोकिरी जेकी मोबाइल खणी करे हलंदी पई वञे ॻाल्हाईंदी पई वञे ऐं मूं खां चङो अॻियां हुई ऐं मां धीरे धीरे उन खे उन जे पासे में अचंदो पियो वञां छाकाणि त मुंहिंजी स्पीड थोरे वधारे हुई उन खां ऐं मां छा थो ॾिसां त हू ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे उन जो ध्यानु ई भटिकी वियो ऐं हू वञी करे थंबले में वञी टकराई ऐं टकराइण खां पोइ मुंहिंजी जो खिल रुके न आड़ो पाड़ो गॾिजी वियो रोए पई पर मुंहिंजी खिल बंदि न थे मतिलब माण्हू एतिरे क़दुरु मश्ग़ूल थी थो वञे मोबाइलनि में की उन्हनि खे होश ई नथो रहे कि थंबले खां वञी पिया टकराइनि त इहो हिकिड़ो मज़ेदारु वाक़ियो मूं खां गॾु गॾिजी जेको आहे जेको मूंखे हमेशा यादि रहंदो आहे